हा आर्टिस्ट जे तौर ते मूंखे शुरूआती दौर में घणेई मुश्किलनि जो सामिनो करिणो पियो हुओ छो करे त माण्हू पहिरीं आर्ट जे बारे में माण्हुनि खे अहिड़ी कोई पतो ई न हुओ ऐं उहा हिनखे केवल बचिकाणी हरकत समुझी करे टाले छॾींदा हुआ पर जंहिं करे समाज में बदिलाउ आयो आहे आर्ट जे खेत्र में बि घणेई बदिलाउ आयो आहे माण्हुनि जी समुझ वधी आहे ऐं उहे बि हिकु आर्ट खे हिकु कला जे रूप में अपनाइण लॻा आहिनि आर्ट जा घणेई सामान अहिड़ा हूंदा हुआ जो घणेई ॾाढा महांगा मिलंदा हुआ सभु माण्हू हुनखे वठण जी कोशिश न करे सघंदा हुआ शुरूआती दौर में त मूंखे बि घणी परेशानियुनि जो सामिनो करिणो पियो छो करे त मुंहिंजे परिवार जी बि आर्थिक स्थिती सही न हुई ऐं मुंहिंजा अम्मा बाबा जी आयमि मां त केवल असांजी रोज़ुमरहा जूं ज़रूरतूं पूरियूं थियूं आहिनि उहे वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई त उहे मूंखे हिन आर्ट जो सामान ख़रीदण लाइ पैसा किथां ॾियनि शुरूआत में त माण्हू बि मूंखे घटि पैसा ॾींदा हुआ मुंहिंजे आर्ट जी हेॾी क़द्रु न कंदा हुआ त मूंखे बि आर्थिक परेशानियुनि जो सामिनो करिणो पियो आर्ट जो सामान बि मूंखे वठण में ॾाढी दिक़त थींदी हुई पर धीरे धीरे जीअं माण्हुनि खे मुंहिंजे आर्ट जे बारे में पतो पियो उन्हनि मूंखे प्रेरणा ॾिनी की तूं हिन में अॻियां वधि ऐं इन्हनि माण्हुनि जे संयोग जे वजह सां ही मुंहिंजे आर्ट जे सामान जी विकिरी शुरू थी वेई ऐं मुंहिंजे आर्थिक स्थति बि ठीकु थी वेई ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजे आर्ट जा सामान जी विकिरी शुरू थियण खां पोइ मुंहिंजे जीवन में ॾाढो बदिलाउ आयो माण्हू मूंखे हिकु आर्ट जी कला जे तारीफ़ करण लॻा ऐं मूंखे अॻियां हिन लाइ प्रेरणा ॾाढी महिसूसु थियण लॻी की माण्हू मुंहिंजी आर्ट जी क़द्रु करण लॻी विया ऐं हुन बदिले में मूंखे हू कुझु शुल्क बि ॾींदा हुआ जंहिं करे मुंहिंजी आर्थिक स्थिती बि ठीकु थी रही आहे